भुरग्यांक कोंकणी भास शिकोवप खूब गरजेचे खंयची भास शिकची पडटासताना म्हळ्यार जरी आवय भास जरी उलयता आसत तरी सुद्दां ताका वगवेगळें शेड्स बाकीचें सगळें समजून जर घेतलें त्या भाशेच्यो जाल्यार ती भास शिकची पडटा भुरगो जल्माये पसून मातसो व्हड जाय मेरेन सभोवताची जी भास आसा परीसराची जी भाशा आसा ती आपोआप शिकता आनीक तो व्याकरण किंवा तातुतलें बारीकसाणी किंवा वाक्यप्रचार एमणपाचें किंवा म्हणी ह्यो ताका आपो आप कळटात म्हळ्यार ताज्या तो आयकून त्यो गजाली शिकता आतां कोंकणी भास शिकता आसताना ताका वेगळ्यो वेगळ्यो गजाली आसात मळ्यार भास शिकप म्हळ्यार फक्त शब्द कळप ताजे वाक्य रचना कळप इतलेत न्ही ज्या भाशेंतल्यान कल्पना करपा शिकपाक मेळटा आनीक कल्पना करप करपाक शिकप हें चड म्हत्वाचें आसता म्हण्टकच भास खंयची भास हाका ही भास खंची भास ही शिकचीच पट्टा ताचे बरेतास्ताना ती कशे तरेन बरोवपाची तातून भितर शुद्धलेखनाची बारीकसाणी कश्यो आसतात मागीर उलयतासताना एक तरेन उलोवप जाता बरयतासताना दुसरे परेन बरोवप जाता अशें तरेचो वो फरक कित्याक ह्यो खुबश्यो गजाली हातुंतल्यान शिकपाक मेळटात आनी कोंकणी ही एक भास आशिल्ल्यान तें शिकप गरजेचें